हल्लो मां तव्हां खां ऑनलाइन स्केचर्स जो जूतो घुरायो हुयो उहो मां ॾिठो ॾाढी ख़राबु हालत में आयो आहे त उहो जूतो मां वापसि थी करणु चाहियां त इन करे तव्हां मूंखे ॿुधायो त तव्हां कॾहिं उहे वठणु ईंदा त उन हिसाब सां मां रखां